गामियारि समाजाव दोरोङारि मोसानायनि आदबफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो फोसाबानो थाखाय जोबोरैनो गोनांथि दङ मानोना जोंहा बे सोनाबारि जि दोरों बा आदब बा जोंनि मोसानाय बा जानाय लोंनाय गासैनिफ्रायबो जोंखौ गोहोम खोख्लैबोगासिनो बेखौ जोङो गुबुननिखौ सोलोंनायजों लोगोसे गावनिखौबो लानानै थांफानाया गोनांथार मानोना गावनिया गावनियावनो थाथारनांगौ जोङो थायोब्ला फेहेरनांगौ फोसावलांनांगौ गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनांगौ दानि मुगायाव जोंनि गथ'फ्रा बांसिनानो वेस्टार्न कालसारखौ आजावबोनायखौ जोङो नुबोगासिनो बेखायनो बेफोर आदब खायदाखौ एकसेप्ट खालामनायजों आजावनायजों लोगोसे जोङो गावनिखौबो हमथानानै लाखिनो हानांगोन आरो हायोब्ला जोङो बेखौ फेहेरनांगोन गुबुननि सिगाङावबो दिन्थिनांगोन दोरोङारि मोसानानि आदब जायफोर जोंहा खेराइ बा जोंनि बर' दामग्रा देग्राजों दोरोङारि जि मोसानाय मुसुरनाय जायो बिफोरखौ जोङो लाखिनांगौ बयबो सोलोंनांगौ जोङो जायनो सोलोंनो गोसो बेनोनो फोरोनांगौ जाहाथे जोंनि दोरोङारि बा जोंनि हारिमुवारि जि मोसानाय दामनाय देनाय बिफोरो गासिबो सोलिलांबाय थायो आरो जोङो जोंनि गान्नाय जोमनायजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय गासिखौबो हमथानानै लाखिनांगौ आरो जोङो बेखौ मोजां मोन्नानै गोसोआव बोजबनानै लानांगौ खारन जोंहा हारि मोनसेआ थांनानै थानो थाखाय बे गासैबो बिथिंनिफ्रायनो गोख्रो जायोब्लाबो जोङो हारि बायदियै थावरिनानै थानो हायो मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला बेनि थाखाय जोंनि हारिमु आरिमु आरो जि आदब खायदाजों सोलिबोनाय बेफार फालांगि बा आबाद बिथिङावबो जोङो बयजोंबो नोजोर बोनांगौ आरो बेफोर गासैखौबो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बांसिनै मोसानाय मुसुरनाय बिफोर गासिखौबो नोजोर बोनानै जोङो गोसो होसारनानै बेखौ गावनि खालामनानै लानांगौ बा जोङो गुबुननिसिमबो फेहेरलांनांगौ गोनांथि होन्नानै बुङोब्ला हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंहा गान्नाय जोमनाय दामनाय देनाय गासैबो मोनसे हारिनि गेजेरावनो गोग्लैयो जोंहा जिहेथु बिनि थाखाय जोङो मोसानाय मुसुरनायजों लोब्बा थानाय गासिबो दामग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं ज'था जाबस्रिं बेफोरखौबो जोङो संरैखा खालामनो थाखाय दामग्रानि बा मोसाग्रानि जोबोदनो गोनांथि आरो जोंनि उनजोलैफोरनोबो जे बिफोर मोसानाय बा जोंनि जा आदब खायदा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि आदब खायदा बिफोरखौ जोंनि उन जोलैनोबो फोरोंनानै गालांनांगौ जाहाथे बेयो इयुनावबो मोनसे गेरेमसा हारि महरै थांनानै थानो हायो बा जोंनि बे हारि हारिनि जि नेर्सोन बा जि गान्नाय जोमनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरो गासैबो जोंनि इयुन जोलैफोराबो सोलोंनो हायो मोननो हायो बा फसंलांनायाव बिसोरबो मददथि होनो हायो जोंनि बर' समाजाव बयनिख्रुइबो बांसिन गोनांथियानो जाहैदों जोंहा बे मोसानाय मुसुरनाय बा लेखा फरा बर' राव बिफोरखौ संरैखा खालामनाय बिफोरखौ लाखिनाय जिहेतु जोंनि सोनाबारि आदब खायदा बिफोरखौ जोंनि इयुन जोलैफोरा थाब थाबैनो आजावनानै लाबोगासिनो बेखौ नोजोर बोनांगोन जे गुबुननिखौ लानायजों लोगोसे गावनिखौबो जाहाथे लाफालाङो बा गावनि हारिनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासिखौबो गावजोंनो लाबोफायो आरो सोनाबारि जि गोहोम बेखौ लाफानानै गावनिखौबो लो लोगोसे लांफायो गावनिखौ बावगारलाङा जेन